तैराक सब अपन सुरक्षाके लए कऽ अपन कान मे कनझप्पा लगा लै छै जाहिसॅं कान मे पानि नहि जाइत अछि तैरे के स्थिति मे आओर तैराक सब ऑक्सिजन लए जाइत छथि जाहिसॅं पानि के अन्दर साँस लय मे नहि दिक्कत होइत अछि जाहिसॅं तैराक आसानी सॅं तैर सकैत अछि तैराकके तैराकके अपन आँखि मे चश्मा लागैत अछि ओइसन चश्मा जाहिमे थोड़ा सा भी पानी नहि अन्दर जाइत अछि ओ चश्मा के ई फ़ायदा अछि जे पानि मे पूरा फ्रेस देख सकै छै आओर ऑंखि मे थोड़ा सा भी पानी नहि जाइ छै तैराक सब अपन सुरक्षाके लएके अपना घुटना पर घुटना बेल्ट आओर हाथ सब पर हाथ बेल्ट लगा लैत अछि जाहिसॅं चोट नई लगैया किछो सॅं टकराबै के बाद तैराक सब के अलगे ड्रेस अछि जे पूरे शरीर से चिपकल अछि आओर तैरय मे तैराक सबके आसानी होइत अछि तैराक सब तैराक सब स्पीड मे तैरय के लिए मछली के जैसा किछु पैर सबमे लगा लै छै किछु जाहिसॅं स्पीड मे तैराइ होइत अछि